मिगी सलाई करना करना बड़ा पसंद ऐ अ'ऊंं बड़ी चीज़ां पेंटिंग कलर शलर करनी उनेंगी कलर शलर करनी बड़ा पसंद ऐ में अपना कम्म बड़दा कन्नै हत्थ चलदा रौंह्दा अपना ते फेवरट कलर अ'ऊं करनी पिंक